नोगोर ओनसोलनि मानसि माहारिफ्रा गेलेनाय खेलाफोरखौ जेरै हकि फुटबल भलिबल आरि बायदि खेलाफोरखौ न' सिङाव एबा गिदिर गिदिर स्टेडियामाव गेलेनाय जायो बेजों लोगोसे बे गेलेमु गेलेनायखौ नायनो थाखाय जों बायह्रानि गामि ओनसोल एबा खाथि खालानि नोगोर ओनसोलनि मानसिफोरनिफ्राय बे टाउन ओनसोलनि गेलेनाय खेलाखौ खेलाखौ नायनो थाखाय टिकेट लानांगौ जायो आरो बे टिकेटखौ मोनाब्ला नोंखौ बे गेलेमु गेलेनायखौ नायनो होनाय जाया थिग बेबादिनो टाउन नोगोर ओनसोलनि गेलेमु गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा नायनो थाखाय टिकेट लानायाव गोबां दाङाबाजि जायो आरो टिकेटखौ मोनलायनो गोब्राब जायो बेबादिनो टिकेट लायनाय समाव लायबाय आरो नायनांगौ समावबो टिकेट मोनखांनायनि उनावबो खेलाखौ नायनो थाखाय गोबां होंगो दोंगो मानसि मानलाखौ नारसिन नारसान खालामनानैसो हाबलांनांगौ जायो थिग बेबादिनो नोगोर ओनसोलनि गेलेनायखौ मोजां मोनो आरो जायगाफ्राबो मोजां जायो नोगोर ओनसोलनि गेलेमु गेलेनायनि जायगाफोरा नाथाय गामि ओनसोलनि गेलेमु गेलेनाया जाबाय गामि ओनसोलाव सोरनिबा गामियाव फोथार थाया आरो सोरनिबा गामियाव फोथार दंब्लाबो मानसि थाया बेबायदि जायो आरो गामि ओनसोलाव उन्दै उन्दै गथ'फोर एबा गिदिर गिदिर गथ'फ्रा फोथार गैयाब्लाबो मालायनि फोथार एबा गोजान गोजान जायगायाव गावसिनि गामिनिफ्राय ज' लोगो लानानै दस्रा गामिनि फोथाराव गेलेनो गेलेनांगौ जायो बेबादिनो गामि ओनसोलनि खुदिया एबा उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो जे गामियाव फोथार गैयाब्ला गामिनि जिरायसालि न'फ्रावनो जेनेबा बिफां लाइफांनि फिथाइ जेरै जामबुरा मिथामुरि बायदि फिथाइफोरखौनो खानानै फुटबल एबा बल गेले गेलेयो बेजों लोगोसे दैमा जिं जिंनि दैमा जिं जिंनि हायाव फोथाराव बल गेलेयोब्ला जेरै गेलेनायनि उनाव ब बल उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गेलेखांनायनि उनाव गोलोम गोलोमोब्ला गावनो दैयाव बाज्रुमनानै थायो ज्रुम बाज्रुमसै आरो गेलेफैफिनसैलाय ज्रुम बाज्रुमसै आरो गेलेफैफिनसैलाय बेफोरनो उन्दै उन्दै समनि जारिमिननि गेलेनायनि नेर्सोन आरो गामि ओनसोलाव बल गेलेनाया गोबां रोखोमनि जायो जेरै उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो गोबां रोखोमनि बल खेला गेलेनो हमो आरो आरो गिदिर मानसिफ्राबो गोबां रोखोमनि खेलाफोर गेले गेलेयो बेखौ नुनानैनो उन गिदिर गिदिर गेलेनायफोरनि नुनानै उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो बे खेलाखौ गेलेनो सोलोङो बिदिनो गाज्रि खेलाखौ नुयोब्ला उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो सोलोंनो हमो बिदिनो गामि ओनसोलाव गाज्रि खेलाफोर गेलेयोब्ला बेखौ समाज एबा हारि गाव गावनि समाजनि मानसिफ्रा बादा होयो आरो बादा होनायाव मानियाब्ला समाजाव मिथिं खुंनानै बिखौ आयेन बायदियै साजा होयो बिदिनो उननि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बेबायदि गाज्रि खेलाखौ जाहाथे गेलेया बेनो आरो बेनोसै नोगोर आरो गामिनि ओनसोलनि गेलेमु गेलेनायनि फारागथिया